असांजा हिकिड़ा सिंधी लेखक हुआ जंहिंजो नालो गोबिंद माल्ही साहिबु हुआ ऐं उन्हनि खे नॉविल सम्राट करे पुकारियो वेंदो आहे उन्हनि जो हिकिड़ो किताबु आहे जंहिंजो नालो अदबु ऐं अदीबु आहे हुनजे पंज वोल्युम्स अॼु मार्केट में अवैलेबल आहिनि जंहिं में हूअं पंहिंजे ज़िंदगीअ खे रिकाउंट करे हुन सॼी आखाणीअ में ॿुधाईंदा आहिनि कि उन्हनि छा छा ॾिठो हिन ज़िंदगीअ में छा सिखियो ऐं ॿियनि खे छा छा सेखारे सघिबो आहे माल्ही साहिब खे जाम पुरुस्कार मिलिया उन्हनि जे कमु लाइ जेके थोरा जेके अवार्डस उन्हनि खे अॼु ताईं मिलिया हुननि मां हिकिड़ो आहे सती अकादमी अवार्ड उन्हनि जो हिकिड़ो नॉविल उहो प्यार जी प्यास जेको उणिवीह सौ टेहतरि में उन्हनि लिखियो हुओ हुन लाइ हुननि खे उहो अवार्ड मिलियो हुओ ॿियो उन्हनि खे उणिवीह सौ नवे में महाराष्ट्र गौरव अवार्ड मिलियो ऐं वरी उणिवीह सौ एकानवे में डुबई जे शहर में इंटरनैशनल लतीफ़ लतीफ़ अवार्ड मिलियो उन्हनि खे अदबु ऐं अदीब लाइ त उन्हनि सॼे ज़िंदगीअ में जाम इहे तमामु सुठा किताब ऐं आखाणियूं लिखियूं असांखे सेखारण लाइ